हमरा शूटिन्ग देखैके बहुत ही मोन करै छै कि पवन पवन सिंहके ही बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा गाबै छै शूटिन्ग करै छै पता नहि कहुँ करै छै नहि करै छै तऽ ई पता कहै छिए कि कहीँ भी रहै खुशहाल रहै हर चीजसे शुभकामना किछु भी ओकरा अथी नहि होइके चाही बहुत बढ़िआँ छै कि ओकर गाना भी अथी सब हर चीज ओकर अच्छा लगै छै पवन सिंहके कि ओतना छै सुपरस्टारके हम सोचै छिए कि हर चीज ओकरके अथी करी सामनासे ओकर देखिए कि कोना शूटिन्ग करै छै कोना कि करै छै एतना एतना अथी मेन्टेन बनबै छै कि हम ओकरा देखै देखिए मगर पता नहि ओ कहै छै हम ओतना दूर तऽ जा नहि सकै छिए मगर ओकर हर चीज करै छिए ओ ठीक ठाक रहै हर चीज कि हम ओकरा किछु भी किछु भी नहि होइके चाही हमर सभ सभके आशीर्वाद बनल रहै कि पवन सिंह ठीक ठीक रहै कि एहन बात नहि छै पवन सिंह पवन सिंह भी बहुत ही अच्छा छै नेक आदमी छै केओ कहत किएक देखने शूटिन्ग देखने नहि छिए मगर हर चीज ओकर ठीक ठाक लगै छै कि लागै छै ठीक ठाक कि गानो हर चीजो हर चीज ओकर अच्छा लगै छै कोना चलै छै कोना ओकर रहन सहन बहुत अच्छा लागै छै जब अथीपर देखै छिए शूटिन्ग देखबै तऽ बहुत अच्छा मगर शूटिन्ग देखै ले बहुत चाहै छिए मगर देखि नहि पाबै छिए शूटिन्ग किएक कि कहुँ कहुँ होतै नहि होतै पता नहि हर चीज मगर पवन सिंह बहुत ही सुपरहिट एखनहु जे ई चीज छै बहुत अच्छा छै देखेमे ओकर गाना गाना फिलिम जेना कोनो चीज बनबै छै ओकर बहुत अच्छा लागै छै हर चीज ओकर चुटकुला जकाँ जेना कोनो चीज हर चीज ओकर बहुत ही पसन्द पड़ै छै